हेल'

औ औ औ औ औ औ औ नंगौ नंगौ ओं दे औ औ औ औ औ अ अ दा औ ए दा सेलारियाथ' जोंनियाव टुवेन्टि थावजेन्डनिफ्राय स्टार्ट जायो आरो टुवेन्टि थावजेन्डनिफ्राय स्टार्ट जायो ओमफाय बेवहाय जोंहा माबा थागोन बेवनो आरो पिएफफोर दङ पिएफ मोननाय जागोन औ बे प्रडाक्टफोराथ' बेखोथ' जेनेबा जोङो डैलि फेमिलि इउसफोरनि प्रडाक्टफोर दङ जाय प्रडाक्टफोरा जोंनि फेमिलिफोराव डैलि इउस जायो औ बेफोरनि सायाव औ खामानि मावनांगौ आरो हागोन हागोन मस्ट अवेलकाम हागोन हागोन जोंनि औ जोंनि कम्पानियाव हाबोब्ला नोंथाङा गोबां बिनिफिटफोरखो मोननो हागोन जेरै बेयाव जोंहा माबा थागोन इन्सुरेन्सफोर थागोन लाइफनि लाइफ इन्सुरेन्सफोर थागोन जुदि जोंनियाव खामानि मावनानै नोंथांहा माबा मोनसे जायोब्ला बिनि मोजां जेन'बा फिथाइफोरखो मोनगोन औ औ औ ओमफ्राय आरो माबाफोर बुजिनो गोनां दंबावो नामा अ माबायावथ' फार्स्टआवथ' बिदि माबा मोना रेन्ज मोना नोङो बोसोरनै बोसोरथामसो मावलाङोब्ला जेब्ला जोङो नोंनि सायाव कमप्लिटलि फोथायनो हागोन जेन'बा खामानिखो अब्ला गोबां सुबिदाफोरखो होलांनाय जागोन आरो माने दा बोसोरसे बोसोनैसो जोङो नोंनि खामानिफोरखो एसे नायगोन बिनि उनाव जेसांखिनि सुबिदाफोर दङ बेखो मोनसेनिफ्राय मोनसे होलांबाय थानाय जागोन औ अ दे दे दे अ मस्ट अवेलकाम दे अ दे दे दे हामबायसै